हरिओम जय झूलेलाल हा ॿुधायो तव्हांखे छा खपे कहिड़ी शेवा खपे हा अछा अछा

अछा अछा मूं वटि प्रेसिंग मूं व मूं वटि न प्रेसिंग थींदी आहे प्रेसिंग जो रेट आहे टे सौ ऐं पंज सौ ॿी तरीक़े जी ॿ तरीक़े जी थींदियूं आहिनि न प्रेसिंग हुन में हिकु त पूरो प्रॉपर स्पा थींदो आहे पोइ कैरेटीन थींदी आहे पोइ प्रेसिंग थींदी आहे त हुन जो त छह सौ आहे ऐं सिम्पल जो कैरेट सिम्पल जो प्रेसिंग जो आहे रेट अढाई सौ अढाई सौ आहे ऐं ऐं जो ऐं हा कर्ली हेयर जा कर्ली हेयर जा आहिनि हुन में महिनतु ज़्यादा वधीक लॻंदी आहे न त हुन में छह सौ छह सौ रुपए जी थींदी आहे हुअं त कर्ली वारु हुअं न की वारनि जे मथां बि डिपेंड कंदो आहे की मतिलबु कीअं वारु आहिनि घणा हुजनि त घणा अगरि घणा वारु हुजनि त वधीक पैसा लॻंदा हा न धुअण सां त रेट अलॻि थींदो आहे ॾे ॾे ॾेढ सौ आहे वारु धुअण जा हा धुआणी आहे वारु धुआणी आहे कटिंग जी आहे म ॿी सौ ॿी सौ ॿी सौ जी थींदी आहे कटिंग हा सॼो पैकेज त घणा ॼणा आहिनि ऐं जो हुओ आहे हुन में प्रेसिंग आहे हुन में कर्ली हेयर आहे त हुन में हा नौ सौ लॻंदा चारि चारि माण्हुनि जा

न न घटि वधि न थींदो नौ सौ में वधीक त वधीक साढा तां साढा अठ सौ ॾिजो हली वेंदो बट उहो हिन खां घटि न थींदो हा चइनि माण्हुनि जा नौ सौ ठीकु आहे अगरि तव्हांखे सुठी थी लॻे मुंहिंजी डील त तव्हां अची वञिजो मुंहिंजे पार्लर में ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे जय झूलेलाल